अस ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले आं ते ग्रांऽ साढ़े च सलवार सुत्थन कमीज़ पांदे जादा ते गैह्ने आइये नत्थ टिक्का एह् मश्हूर ऐ जां भी डोगरें दे गैह्ने जेह्के डोगरी झुमके ते मुस्लमाने दे पहनावे च लाने पाने च आई गेदे ओह् सलवार कमीज़ जनानियें दा बी उऐ होंदा ते बंदे दा बी ते उंदे गैह्नें उंदे गैह्ने बी सेम ई होंदे न साढ़े आह्ले लेखा गै होंदे न प्हाड़ी लाकै च चली जाओ ते प्हाड़ी लाकें च पहनावा उंदा मतलब कि सलवार कमीज़ आइया ते उंदे साढ़े कोला थोह्ड़े अलग होंदे सुन्ने च भारे होंदे न ते ग्रांऽ च अस लोग जेह्ड़ा बी मतलब कि ध्यार मनान्ने आं अस अपने जादा ग्रांईं तरीकै कन्नै गै मनान्ने आं ते ग्रांऽ च अस जेह्ड़े कपड़े पाने जेह्ड़े जादै साढ़े इद्धर मश्हूर न ओह् सुत्थन कमीज़ गै ठीक लगदी पाए दे ते इयै लोकें जादै इद्धर ग्राएं च लोकें पाई दी होंदी ऐ ते साढ़े डोगरें दे जादै मश्हूर जेह्ड़े न ओह् डोगरी कांटे न ते डोगरी खाना पीना जादै मतलब कि साग रुट्टी डोगरें दी मश्हूर ऐ